गोंयांत दर वर्सा डिसेंबर ते जानेवरी म्हयन्यांत लोकोत्सव जाता हातूंत वेगवेगळे दुकानां घातिल्लीं आसतात जातून वेगवेगळे गोंयचे गोंयचे किंवा गोंया भायले लोक येतात दुकानां मांडटा वेगवेगळ्या गोंयाची डिशीज ट्राय करपाक मेळटा रातचो संस्कृतीक कार्यक्रम आसता मागीर रेईश मागोश फोर्ट आसा जातूंत एक म्युझीयम आसा तातूंतय खुबशे पुराण काळांतले फोटोझ किंवा पुस्तकां आसा पिलार गोंयचें आनी एक म्युझीयम आसा ओल्ड गोवा मेणाचें एक म्युझीयम आसा तातूंत वेग वेगळे पुतळे मेणा पासून तयार केल्ले थंय आसा ओल्ड गोवा चर्च आसा तांतुनूय पुराण काळांतले वेगवेगळे फोटोझ किंवा पुराण काळांतलें आर्किटेक्चर पळोवपाक मेळटा